ہلو سر آپ آٹو رکشہ والے بات کر رہے ہیں اچھا سر مجھے ڈومریا گنج سے بڑھنی جانا تھا اچھا اچھا اچھا سر ویسے میں اکیلے ہی ہوں تو مجھے شیئرنگ میں ہی جانا تھا ویسے آپ یہ بتائیے کہ اگر ریزرو کر کے جائیں تو اس کا کرایہ کتنا لگے گا تقریباً سر ایک ہزار بہت زیادہ ہو جائے گا ریزرو کا اور شیئرنگ میں اگر لے جائیں گے تو کتنا لگے گا اچھا اچھا اچھا آپ پورے دن آٹو چلاتے ہیں یا پھر کہ کون کون سے ٹائم میں چلاتے ہیں مجھے بتا دیجیے تاکہ میں اس حساب سے تیار رہوں جی اچھا اچھا سر ویسے مجھے جانا تھا تقریباً گیارہ یا بارہ بجے نکلنا تھا تو آپ اس ٹائم اویلیبل رہیں گے ٹھیک ہے سر تو میں شیئرنگ میں جانا صحیح رہے گا میرے لیے تو اس کا کرایہ کتنا ہے تقریباً جی جی تو سر یہ بتائیے کہ اس کا کرایہ کتنا ہے شیئرنگ کا ایک سو اس سے کم نہیں کچھ اچھا اچھا تو ویسے سر کتا ٹائم لگے گا ڈومریا گنج سے بڑھنی جانے میں اچھا اچھا تو سر کتنے بجے پہنچ جاؤں میں کل وہاں پہ بتائیے اس حساب سے آؤں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ ٹھیک شکریہ